हमरा आरके गाँवमे जे चिड़िया चुनमुनी कोनो देखय छी सभसँ जादा जे सुबह सुबह जे नीलकण्ठ चिड़ियाके देखय छी तऽ ओ चिड़िया देखलासँ कहय जाइ छै से जतरा बनय छै अइ दिन नीक हेतय बहुत नीक दिन हेतय ओना तऽ पसन्द यऽ बहुत चिड़िया जेनाकि मेना कौआ मोर मोला कटहर डोकर बहुत तरहक चिड़िया चुनमुनी सब अच्छा लगैय जैसँ नीक देखलासँ बहुत अच्छा लगइए अइ सबसँ चिड़िया चुनमुनी देखलासँ ई अच्छा लगइए नीक लगइए कोइ पूछैये तऽ कहय छियै ओइ चिन्नीमुनीके देखलियै ओइ चिड़ियाके देखलियै